हँ हँ भऽ जायत केहन तरहक जमीनके तलाशमे छी तऽ हँ हँ जमीनके तऽ छै हँ हँ अहाँके एडवान्स पेमेन्ट करऽ पड़त विदाउट रजि बिना रजिस्ट्रीके एट्टी परसेन्ट अहाँके एडवान्स पेमेन्ट करऽ पड़त बीस परसेन्ट रजिस्ट्रीके टाइममे किएक तऽ जमीन जे छै से बड़ी सुन्दर जगहपर छै अहाँके जायका होटल देखने छियै ने ओही ठिना बाइपास लगन जे छै तऽ अहाँके तीन कट्ठाके जे छै से प्लाॅट छै अहाँके जँ देखबाक हुअए तऽ आबि कए देख लेबय आओर बहुत नीक लोकेशनपर छै अहाँके अइठिना जे छै से हँ हँ अहाँ आबि कए देख लेबय हँ अहाँके जे छै जँ जमीन पसन्द पड़ि जायत तऽ अहाँ एट्टी परसेन्ट दऽ देबय अहाँ जमा या सेवेन्टी परसेन्ट जमा दऽ देबय आओर जहिया अहाँके जमीनके से रजिस्ट्री करेबाक तऽ करा लेब नापी जोखी सेहो सब भऽ जायत अहाँके अइके लेल अहाँ अपन आधार कार्ड सबटा लेने आयब डॉक्यूमेन्ट सब हँ ओ सब लेने आयब तकर बाद जे छै से अहाँके जमीन देखेलाके बाद जे छै से जे हेतय पेपर वर्क सब सेहो सब किछु किछु भए जायत भइए गेलय बहुत नीक जगहपर छै ओइ ठिना बस स्टैण्ड छै नीक होटल छै जायकाके अहाँके नाम सुननहिये छियै दिल्ली बम्बई तक नाम चलइए ओइ होटलके लोक उतरइए तऽ कतऽ उतरबाक अइ तऽ फल्लाँ जगह उतरबाक यए बहुत नीक जगह छै हँ फोटो फाटोसँ सब लअ लेब हँ रजिस्ट्री ऑफिसके काज होइ छै ने तऽ रजिस्ट्री ऑफिसमे तऽ वएह रजिस्ट्रीक जमीनक मार्फत अहाँके ओतयसँ होयत सबटा काज एतऽ तऽ हम मानिके चलू पाइ लअ लेब अहाँके जमीन देखा देब लेकिन काज तऽ सबटा पेपर वर्क ओतयसँ होयत हँ हँ हँ हँ ओनहियें अबय बहुचर्चित जमीन अछिने ओइ जगहपर जे छै से बहुत हँ हँ ठीक छै ओइ लए ओइ लए तऽ जे छै से अहाँके हम तैयारे छी आउ जमीन पसन्द पड़ि जायत जे मुनासिब हेतय तै हिसाबसँ काज हेतय

नापी नापी तऽ छैहे ओ तीन कट्ठाके प्लाॅट छै बाकी अहाँके अपना सन्तुष्टिके लेल तऽ हमरा देखबऽ पड़त ने जे हँ ई कते छै आब हम किछु करा कऽ रखने छियै ओ तऽ अलग चीज भऽ गेल हँ अहाँके सन्तुष्टिके लेल ओहो अहाँके सामनेमे भऽ जेतय अमीन रहता सब किछु भऽ जेतय तकर बाद जे छै से अहाँ अपन चलब अहाँके नामसँ पेपर वर्क भऽ जायत अहाँ जहिया तैयार होयब हँ तऽ ठीक छै तऽ अहाँ कहिया अबय छी आइ भऽ गेल अहाँके शुक्र ब्रहस्पति छी हँ हँ हँ हँ बहुत नीक बहुत नीक ठीक छै तऽ आउ तऽ साँझमे आइ ठीक